अंतिम किताब हमर जे छै से रहए एससी बर्मा के फिजिक्स ओकरा जे छै से हमरा बहुत असर केलक जे हम प्रायः थ्री डायमेंशनमे जे छै से समझैमे हमरा दिक्कत होइत रहए लेकिन एकदिन जे छै से हुनकर एकटा उदहारण हम पढलियै जे ओहिमे रहै कि ओ मच्छरदानीमे जे छै से सुतल रहै एकटा मच्छर जे छै से ओहिमे घुसलै तऽ ओकर मूवमेंटके जे छै से चुकि मच्छरदानी जे छै से घनाकार घनाभाकार होइ छै आ घनाभाकार जे छै से आकृति मे ओकर जे छै मुभमेन्ट रहै तऽ ओ ओहि मे तऽ त्रिकोणीय मूवमेंट के जे छै से कोना हुनका जे छै से समझायल गेलै ओकरा जे छै से हमरा बहुत जे छै से ओ असर करलक आ घनाभ के जे छै से बारे मे जे छै हम पूरा जे छै से समैझ सकलियै जे घनाभ जे छै त्रिकोणीय जे छै से मतलब जे छै अथी रहै आकृति कऽ जे छै से समझायल गेलै आ त्रिकोणीय जे छै से एक उपस्कर छियै जे छै से समझमे आयल आ हम ओहि सऽ बहुत प्रेरित भेलहुॅं